اتر پردیش کے اندر بہت طریقوں سے ہیلتھ کیئر پیشہ پیشو ورا پیشو ران کی داستابی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر بہت ساری جگہوں پر دوائی بنتی بھی ہے دوائی بیچنے بیچنے بھی بیچنے بھی جاتے ہیں بہت سارے میڈیکلز بھی کھلے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں جو بیماری ہیلتھ کو بہت مضبوط ثابت کرتی ہے اور ان کے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضروری اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہیلتھ کیئر کا ہونا ایک معاشرے کو اچھا بنانا بناتا ہے اور ہمارے ہیلتھ کا اچھا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی میں اگر ہمارے ہیلتھ کے اوپر کام نہ کیا گیا تو ہم لوگ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ذمہ داری حضرات ایسے ہیں جو ہیلتھ کیئر پیشاب بناتے ہیں اور اس سے ہمیں اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو ایک اچھی ہیلتھ کے لیے کوشش کرتے ہیں